असांजे जूनागढ़ में टे ऋतूं आहिनि सियारो उन्हारो अने चौमासो अने सियारे में हिते ॾाढी गिरनार में जामु थधि पवंदी आहे सुबुह शाम अने उन में बरसाति जे मौसम में बरसाति पवंदी आहे जोरदार मौसम अहिड़ो बरसाति जहिड़ो हुजे त अने ग गर्मीअ में जेको मंझंदि जे टाइम में तापमान इलाही थींदो आहे कि जेको कि केरु अचु वञु करे थो पंहिंजे घरां खां वठी पंहिंजे दुकान अथवा पंहिंजे कारोबार तां या कम तां जिते बि वञे थो उतां जो मंंझंदि जे टाइम ते इलाही तापमानु थींदो आहे